हमारे क्षेत्र में आम खाद्य पदार्थों में पोहा जलेबी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है समोसों का बहुत यूज़ होता है और हमारे जो मध्य प्रदेश के जो किचिन होते हैं रसोई घर इनमें जो मुख्य रूप से जो यूज़ यानी की जो ज़्यादा उपयोग में हम लोग करते हैं वो जैसे की डोसा हुआ और तंदूरी रोटी मक्का ज्वार की रोटियां जो की हम तंदूर में करते हैं इसके अलावा हम दाल बाटी का काफ़ी अच्छा यूज़ करते है जो की हम गौरसी वगैरह जो मिट्टी की गौरसी होती है उसमें हम इसको बनाते हैं तो इनमें हम काफ़ी अच्छे खड़े मसालों का नमक मिर्ची हल्दी इनका काफ़ी अच्छी मात्रा में यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी तीखे होते हैं ये पदार्थ तो इनका हम आमतौर पे काफ़ी अच्छा तरीके से बनाते हैं और हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चलते हैं